हैल्लो हांजी नमस्ते जी तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया हांजी अच्छा ठीक ऐ मि बड़ा अच्छा लग्गेआ कि मैं मौका मिल्लेआ कि मैं अपनी जेह्ड़ी परफार्मन्स ऐ ब्याहें च आइयै सारें दे सामनै दस्सां मैं पैह्ले इ'यां करगी कि अपनी जेह्ड़ी मेरी पार्टी ऐ जेह्ड़े मेरे म्यूजिशियन न कुछ बजाने आह्ले होंदे अलग अलग इंस्ट्रू्रुमैंटस जेह्ड़े बजांदे न मैं उं'दे कन्नै पूरी सलाह् करी लैगी कि उ'नें किन्ने किन्ने मतलब चार्जेस लैने तबले आह्ला होंदा हारमोनियम आह्ला होंदा फ्लूट आह्ला होंदा हैना तिन चार अलग अलग होंदे उ'ने किन्ने किन्ने अपना बजट केह् ऐ उं'दे केह् पैसे न फिर उं'दा जेह्ड़ा टोटल जेह्ड़ा खर्चा आग ओह् फिर मैं तुसें मैसेज करी देगी ते फिर तुस मिकी दस्सेओ कि ओके ऐ कि नेईं ओके ठीक ऐ ते फिर तुंदा कार्य पूरा कर देगे धायनवाद ठीक ऐ